हमरा क्षेत्रमे जे छै से बेसी मुनाफा दैके लेल जे छै से दलहनके खेती भऽ गेल कुसिआरके खेती भऽ गेलै मशरूम वगैरह ओना एखन हमरासब दिस बहुत कम होइ छै बहुत कम लोक किञ्चित लोक करै छथि आओर पपीता जे छै सेहो जे छै से बढ़िआँ पइसा आइके डेटमे जे छै से बढ़िआँ मुनाफा दैवला फसल छिए तऽ हमरासबके क्षेत्रमे एखनहु दालिके कुसिआरके एहिसब तरहके खेती जे छै से बहुत ज्यादा होइ छै एहिसँ लोक मुनाफा कमाइ छथिन हमहूँ सब जे छै से एहिसँ खूब मुनाफा कमाइ छी आइ जे छै से दालिके दामो बहुत बेसी भऽ गेलै हेँ एहि दुआरे हमसब जे छै से ओम्हरे आकर्षित भेलहुँ हेँ दालिके खेती जे छै से से विभिन्न प्रकारके जेना मूँग दालि होइ छै अरहरके दालि होइ छै आओर जे छै बादाम सेहो उपजाबै छी तऽ एहिसबसँ बढ़िआँ मुनाफा होइ छै एकर जे छै से पइसो बेसी भेटै छै तऽ हमसब जे छै से मुख्यतः एकरे फसल जे छै से एखन बिहारमे एहि क्षेत्रमे बेसी धिआन देने छिए आओर इएह उपजाबैके कोशिश सेहो करै छिए